गोड्यामुताचेर रामबाण उपाय म्हणजे आमच्या हितुसून आमकां खबर आहा तें की मेथयो आमी बऱ्यो फुलयता भाजता आनी तेजो पिठो करतात आनी तो सक्काळी तोंड धुवन मागी आमी इल्लो घेता मेदेसावन कितलो घेवपाचो तो तशेंत त्यो मेथयो उकडून तेजें उदक आमी दुसरे दीस सकाळीं घेवप तो दुसरो मेथयांचोच उपाय आनी कोडू वखद आमी करता आठवड्यांसून दोनदा घेतात म्हणजे कुड्याची साल सातोणाची साल कोंगऱ्याची साल किरायतें अशें एकटें करता आनी बरें साल काडटा तेजी आनीक वताक बरें कुरकुरीत सुकयता ते बरें सुकोन बरें करकरीत जालें तशें आमी तेजो पिठो करताच आनी तो थेयता आनी थेयता आनी इल्लो इल्लो घालप आनी उकडप आनी घेवप तो तो दोनीय कामांक उपेग पडटा आनी ते दंत कोणाक चड जायना दंतांचेंय बीन बरें हें जाता आनी हेका गोडामुतांकूय बरें आसता तें आनी सदाफुलीची पानां सक्काळी उठून खावप तेंय बरें आसता जांबळीच्यो बिंयो बऱ्यो सुकोन बरो पिठो करून तो उकडून तें उदक घेवप तेंय बरें आसता